हलो जय झूलेलाल हा डॉक्टर साहिबु आहियो हा हरे राम साईं साईं मां कल्ह राति सां ई थोरो परेशानु आहियां मूंखे खंघि आहे बुख़र आहे ऐं सॼे बदनि में सूरु बि आहे त मां सोचा पियो अचा तव्हां खां मिलण पर मुंहिंजी अहिड़ी हालति ई कोने त मां तव्हां वटि अचा त थोरो थोरो ॿुधायो त मां थोरो ठीकु थी सघां त त मां खां अची करे कुझु चैकअप बि कराए सघां अच्छा अच्छा अच्छा पर हा हा हांजी हांजी अच्छा अच्छा पर कोई दवाई वग़ैरह कोई गोरियूं अच्छा अच्छा न स्टोर त वञी नथा सघूं हालति ई कहिड़ी अहिड़ी काने पर मां सोचा थो की तव्हां सां मिलाए अची करे पर हो बि त नथो थी सघे न मां अची ई नथो सघां तव्हां वटि अहिड़ी हालति ई कोने पर ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु मां ॾिसा थो मां परहेज बि रखां थो त परहेज में कुझु खाइण पीअणु जो परहेज हुजे त ॿुधायो अच्छा अच्छा त साईं डॉक्टर साहिबु त तरियल शयूं खाइण जा त मां ॾाढो शौक़िनि आहियां मूंखे त रायतो बि तमामु पसंदि आहे चवंदा आहिनि ॾही कोन खाइबी आहे अच्छा अच्छा अच्छा ॾही न खायूं पर ॾही जे बगैर मूंखे रोटी बि कोन वणंदी आहे न साईं हीअं बि त ॾाढी परेशानी आहे त अच्छा चांहि पी हलो ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो हिन में जेको खंघि जो तव्हां सिरप चयो था सिरप जे बदिरां गोरीअ सां कमु नथो थी सघे सिरप में मूंखे ईअं लॻंदो आहे की जीअं ऐं चवंदा आहिनि न शराब जी बदबू ईंदी आहे बासि ईंदी आहे हुन में अच्छा जय झू